اردو لکھنے اور پڑھنے میں مشکل تو آئی کیونکہ ہمارے اسکول میں اردو تو تھی نہیں پھر ہم نے اسکول کے بعد کالج کیا کالج کے میں بی ایس سی کری بی ایس سی کے بعد پھر ہم نے تھوڑی بہت اردو سیکھی پڑھنا سیکھا بولنا سیکھا لکھنے میں تو ابھی بھی دقت آتی ہے لیکن اب کچھ حد تک ریکوری کری ہے کوشش کری ہے پڑھنے کی لکھنے کی سیکھنے کی